شاہجہاں پور میں تعلیمی ادارے اچھے ہیں بہت ہی اچھی طرح کے موجود ہیں جہاں پر جا کر کے بچے بہت اچھا علم حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر وہ پڑھائی کرتے ہیں اپنی پڑھائی پوری کرتے ہیں اور وہاں سے شاہجہاں پور کے مدرسوں سے یا پھر اسکولوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں جیسے کہ بہت سے اسکول ہیں ان میں سے ایک تو اسکول ہے سینٹ پال راین تکشلا کے نام سے یہاں سے بھی بچے پڑھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں رہی بات تیاری کی تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو تیاری بھی کرتے ہیں نیٹ کی کمپٹیشن کی تیاری کرنے کی کچھ کوچنگس بھی ہیں انگلش کے ایک سے ایک اچھے ٹیچر موجود ہیں ہمارے شہر میں پڑھائی کے مسئلے میں شاہجہاں پور اول درجے کا شہر ہے وہاں سے لوگ تعلیم حاصل کر کے باہر جاتے ہیں اور شہر کا نام روشن کرتے ہیں علی گڑھ مسلم وشو ودھیالیہ جاتے ہیں یونیورسٹی میں اپنا نام اونچا کرتے ہیں شاہجہاں پور کے بہت سے بچے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آتے ہیں ترقی کرتے ہیں اور نام روشن کرتے ہیں